औ ए बङाइगावनिफ्राय नों फैगोन ए फैनो हागोन लामायथ' मोजां बङाय बङाइगावनिफ्राय बेंटलसिम मोजांथ' लामाया बे सेरफांगुरि फैग्रा लामायावसो एसे गाज्रि लामायाथ' ओरै बेंटलनिफ्राय सेरफांगुरि फैग्रा लामायावहाय अबे गेजेर स'सेयावहाय दालां गुदिआव गाज्रिथार फिरफिलिजों फैनांगौ ओमफ्राय बे लामा गाज्रियावहाय एसे ओमफ्राय दालां खाथियावहाय गाज्रि ओमफ्राय ओरै दालांनिफ्राय ओरै मोजांसै आरो जेबो नङा दे फै फैनो हागोन फैजायो फिरफिलि खारो अट' खारो ओमफ्राय बङाइगावनिफ्राय फैब्लालाय बास खारो ओमफ्राय उइंगार खारो अट' खारो दे गोसोबायदि फैनो हागोन दे फै फैनो हागोन दे फै बेंटलसिमल' फैग्रोबानो जाबाय बेंटलनिफ्राय ओरैहाय सेरफांगुरियाव फैनायनि माबा बास्टेन्द दंखायो बास्टेननिफ्राय ओरैहाय फैनो हागोन फिरफिलि गारि गाखोनानैहाय सेरफांगुरिआव फैनो हागोन मा खामानि दं नोंहाबा दे फै दे भाराया बिस थाखा लायो बिस थाखा लायो माल थिखांला ट्रिस थाखा लायो बुस्टुफोर थिखांब्ला दे जागोन दे गुड नाइद